हमरासभके एहिठाम बहुत अपूर्व पाबनि तिला सङ्क्राति छै जे तिला सङ्क्रातिमे तिल चाउर धान कटाएल धानके चूड़ा बनल मुढ़ी बनल ईसब लऽ कऽ तिलके तिलबा बनल सब लऽ कऽ लाइ मुढ़ी बनल लोग पाबनि कएलक लोक पण्डितके पुरहितके संन्यासीके ईसबके जमेलक खिचड़ी बाँटलक तिला सङ्क्रातिमे इएहसब काम छै बहुत अपूर्व पाबनि हमरासभके होइ छै तिला सङ्क्राति जकरो ने तकरो कर कुटुम्बके सहितके देल जाइ छै सभके बजाएल जाइ छै कएल जाइ छै तिला सङ्क्रातिके उपलक्षमे दही दूध दही चूड़ाके पाबनि होइ छै तिला सङ्क्राति तिल चाउरसब जहाँसे जे होइ छै कर कुटुम्बसभ आबै छै जाइ छै सभके भेजल जाइ छै तिला सङ्क्राति बहुत अपूर्व पाबनि हमरासभके छै